वार्षिक मेलो सोरहं जुलाई खां वठी पंजवीह अगस्त ताईं मल्हायो वेंदो आहे ऐं ॾाढो ई धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे बचपन में असांखे पंहिंजो पापा मम्मी झूलेण झूलण जे मेले में वठी वेंदा हुआ ऐं जयपुर में सॼे देश में ॾाढी धूमधाम सां मेलो थी रहंदो आहे उन्हनि में अनेक तरह जूं यात्राऊं शोभा यात्राऊं निकिरंदियूं आहिनि गरबा खे डांडिया खेलियो वेंदो आहे डोंका खेला वेंदा आहिनि ऐं प्रशाद विरिहाया वेंदा आहिनि ऐं ॿियों ॾाढी छेॼियूं लॻंदियूं आहिनि शरबत बाटिया वेंदा आहिनि बचपन में असांखे पंहिंजा माइट वठी वेंदा हुआ उहो यादू अञा आहिनि पर अञा ताईं बि झूलण जो मेलो लॻंदो रहंदो आहे ऐं सोरहं तारीख़ खां वठी सोरहं जुला जून खां वठी ऐं चोवीह अगस्त ताईं मल्हायो वेंदो आहे इअं ई हो हमेशह मल्हायो वेंदो रहंदो इअं यादू हमेशह असांखे पंहिंजे दिलि में रहंदियूं पंहिंजे झू झूलण जे पारां